जेना नाच होइ छै तऽ जेना आर्केस्ट्रा होइ हइ कोइ भी होइ हइ अथि तऽ नाच करै हइ जेना धियेपुता अर भएल कोइ हिंदी गानापर नाच कयलक कोइ भोजपुरीपर नाच केलकै हमरा अच्छा लगै हइ हिंदी तऽ कोइ हिंदिएपर लड़का चाहे लड़की नाच कयलक आ चाहे कोनो लड़का रहल तऽ भोजपुरीपर नाचलक कहलक कि से हमरा यही गाना अच्छा लागै हइ जेना मेले ठेला होइ हइ तऽ ओहोमे नाच मङ्गेलक आ जऽ कोनो पर्वे होल कोनो भी किछु कयलक घरोपर चाहे ब्याहे शादी भएल तऽ ओहोमे भी खुशीसँ जकरा जेहन खुशी होइ छै तेहन खुशीमे नाच मङ्गबै छै जेना आर्केस्ट्रा भेलै लड़को नाचै हइ तऽ ओहो मर्दोवला नाच होइ छै जेना धियापुता होइ छै तऽ ओहोसभ बाजा बजाए लेलक नाच करै छै लड़का रहै लड़की रहै धिया पुता अर सभ अपन जेना कहलक हमरा हिंदी अच्छा लागै हइ हमरा हिंदी बजा दे हम हिंदीमे नाच करबै कोइ भी लड़का रहल तऽ कहलक हमरा भोजपुरी अच्छा लागै हइ हम भोजपुरीमे नाचबै किएक तऽ नाचय कूदयसँ देहके तन्दरुस्त रहल मिलल आ अच्छा लागल शर देह शरीर अच्छा भएल तऽ हमहूँ अर धियापुताकेँ कहलियै अपन नाच गान कूद काद अपन करै हइ जेना मेले ठेलामे होइ हइ नाच होइ हइ आर्केस्ट्रा जागरण अर होइ हइ कऽ तऽ सभ चीजमे नाचै हइ नाच मङ्गबै हइ कहलक नाच करयबै खुशीमे एना करबै ओना करबै सभ चीजमे जेना जकर जेहन खुशी होइ छै तेनामे नाचै हइ बाजा भएल चाहे कोनो चीज भएल तऽ धियेपुता अर कतेक नाचैत रहै हइ भोजपुरी गाना बजल चाहे हिंदी बजल सभ धियापुता अपन खुशी खुशीसँ अपन नाच गान करै जाइ रहै हिके तऽ बढ़िआँ जतेक कुदतै फानतै जतेक नाच उच करतै ओतेक देहके खून चालू रहल देहमे फूर्ति आयल जेना आर्केस्ट्रे भेलै जागरणे भेलै चाहै कोइ भी नाच होइ नाच करलाके बाद शरीर तन्दुरुस्त रहल चालू खून रहल देहमे कोनो दुःख बिमारी नहि होल तऽ हमहूँ अर धियापुताकेँ से ई बाजा उजा बाजल तऽ कहलियै नाच करै लए तऽ तऽ कहलकै हिंदी अच्छा लागैये हमरा हिंदी बजा चाहे कोइ भी लड़का रहल तऽ कहलकै से नहि हमरा भोजपुरी चिक्कन लागै हइ तऽ हम भोजपुरीमे नाचबै तऽ जकर जैसन जैसन गाना रहै छै ओइसन ओइसन ओ गानापर लड़का बच्चा अर अपन नाच करै हिकै नाचवला भेलै आर्केस्ट्रा जागरण सभ नाचयवला होलै लड़ अथि लेडी अथि लड़को नाचै हइ जेना मर्द अर नाचमे जाइ हइ तऽ ओसभ नाच ओकरा से शरीर अच्छा रहल आ जेना आर्केस्ट्रामे लड़की अर भेल तऽ ओहोसभ नाच देखा कऽ शरीर चिक्कन रहल तऽ हमरा अर भी सभी धियापुताकेँ कहली हँ से नाच कर नाच करलाके बाद शरीर अच्छा रहल तऽ कोइ लड़का कहलक हमरा अच्छा लागै हइ हिंदी गाना कोइ कहलक भोजपुरी गाना तऽ इसभ करयसँ ने चिक्कन लागल